गामियाव जों बैसागु बोथोराव मोसायो लोगोफोरजों ज' ज'

खामानि मावलायलायो जेरैबो जोङो जों खामानि मावो जों बैसागु मोसायो लोगोफोरजों ज' ज' जों जोरैबो थांलायो फैलायो बेरायहैयो जेरावबो खामानि दामानियाव हेफाजाब होलायलायो जों जेरावबो जों हेफाजाब होयो बेराय हैयो